जेह्ड़ी साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक ऐ उत्थे लोक बक्ख बक्खरे जेह्ड़े इंसान ऐ ओह् बक्खरे बक्खरे सगुआं जेह्ड़े जानवर ऐ ओह् जेह्ड़े पालदे न केईं गमां ते मंजां पालदे दुद्ध आस्तै ते केईं बक्करियां शक्करियां ते मुर्गियां पालदे उंदी जेह्ड़ी ऐक्स्ट्रा इनकम ऐ ओह् इस्सै कन्नै डेरी आह्ले जेह्ड़े फार्मर होंदे दुद्ध शुद्ध आह्ले ते ओह् ते गमां ते मंजां पालदे तुस इक मतलब अगर अस इक ई चीज़ नसल दे जेह्ड़े जानवर पाले ना ओह्दा असेंगी ज्यादा फायदा होंदा जियां अस गमां जां मंजां पालचै ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा जेह्ड़ी उं'दी ब्रीडिंग ऐ ओह् ज्यादा चंगे तरीके कन्नै होई सकदी ते अस इक कोला ज्यादा ओह् करियै इक दुए दुए जेह्ड़ा कसान ऐ उसी बेची बी सकदे अगर अस इक ई नसल दी पालचै इ'यां अस अग सोचगे ज्यादा कमाई होनी ऐ अद्धी गमां रखचै अद्धे घोड़े रखचै ते अद्धा किश होर रखचै इ'यां नी करना चाहिदा जेह्ड़ी चीज ऐ ओह् अद्धी अद्धी गै रक्खो ओह् ज्यादा फायदेमंद ऐ मगर इक्को चीज़ रक्खो ना ज्यादा गमां ना मूर्गियां इक्को चीज़ रक्खो ओह् ज्यादा फायदेमंद होंदी जेह्दे कन्नै जेह्ड़ा कसान ऐ ओह्दी ज्यादा कमाई होई सकदी जियां साढ़ी रियासी मतलब कमाई आसेआ अज्जकल ते कमाई ते बड़ी जरूरी होई दी कमाई आस्तै लोक मुर्गियां रखदे फ्ही मुर्गी दै चुचियां अग्गें मुर्गी मुर्गा पैदा होई गेआ अण्डे अण्डे सण्डे बेची सकदे देसी अण्डे बड़े बिकदे कन्नै तुस केह् करी सकदे जेह्ड़े ओह् होंदे मुर्गा जेह्ड़ा पैदा होइयै ओह् मीट शीट दे कम्म बी आई जंदा लोक मीट सीट बी बड़ा खंदे ते इस कन्नै तुं'दी मतलब चंगी कमाई होई सकदी तुस मीट आह्ली हट्टी बी खोह्ली सकदे ते मतलब इस तरह् करियै जियां लोक बक्करियां शक्करियां पालदे उं'दे कन्नै दुद्ध बी बेची सकदे उं'दा उं'दी जेह्ड़ी ओह् ऐ बाल शाल ओह्दी ओह्दा जेह्ड़ा ऊन शुन्न बी बनदी ओह्दे कन्नै बी ज्यादा कमाई होई सकदी लोक इयां बी करी सकदे